जेके धार्मिक अंधविश्वासु आहिनि इन्हनि खे एतिरो वधीक त नेगीटिव रूप में न ॾिसणु खपे छाकाणि इहे असांजा वॾा बुजुर्ग जेके फोलो कंदा आया असां उन्हनि खे कयूं पिया ऐं अगरि उन कुझु ग़लति कोन्हे असांखे कोई नुकसानु कोन्ह थो थिए असां अगरि फ़ाइदो ई थो थिए त पोइ उहा पाण खे अंधविश्वासु छो मञू हीअ पाण पंहिंजे लाइ फ़ाइदो सम्झी करे कमु कयूं हा बशरते कंहिंखे अंध हुन अंधविश्वासु में कंहिंखे हानी न पोहचे कंहिंजे नुकसानु न थिए कंहिंखे त उहे ॻाल्हियूं त खैर ग़लति आहिनि ई ऐं पर कुझु ॻाल्हियूं आहिनि जंहिंखे असांजा वॾा फोलो कनि पिया ऐं असां बि उन्हनि खे फोलो कयूं ऐं त उनमें का ग़लति ॻाल्हि कोन्हे का ऐं हिनजे अलावा घणेई अहिड़ी बि ॻाल्हियूं आहिनि जेके साइंस ते तरफा बि सिद्ध थी चुकियूं आहिनि की उन जी ॻाल्हियूं सही आहिनि जे पहिरीं वॾा चवंदा हुआ भई राति जो नाखुन न कटो हाणे अंधविश्वासु आहे पर मां सम्झा थो की सुठी ॻाल्हि आहे राति जे टाइम नाखुन छो कटे माण्हू या घणेई ॻाल्हियूं आहिनि अगरि केरु चए थो मंगलु ॾींहुं दाड़ी न लाहिणी आहे त अगरि किथे उनखे जरूरी वञिणो आहे सरकारी कमु सां ऑफिशियल कमु सां त भले लाहे त इनमें का ग़लति बि कोन्हे ऐं नापतोल आहे त उनमें का वॾी ॻाल्हि कोन्हे त इनखे एतिरो ईज़ी वे में खणी करे ॾिसजे माण्हू ब्रोड नज़रिए सां ॾिसे त घणेई ॻाल्हियूं सुठी बि आहिनि उन्हनि में घणेई ॻाल्हियूं ख़राब आहिनि ऐं जेके ख़राब आहिनि उनखे हटाइण जी ज़रूरत आहे